बाइकिंनि गेजेरजों जोङो माखासे फोसावदिंनाय खामानि मावनो हायो जेरै इगजाम्पोल हिसाबै जोङो प्लास्टिक बाहायनायखौ होबथानाय बेफोरखौ जोङो बेनार लानानै बाइकिं खालामबाथाय जोङो बेजों मानसिफोर आरो समाजाव मोजां खोख्लोम गोहोम खोख्लैनो हायो बेबायदिनो गोबां फेग्रा मुवा बाहायनायखौ होबथानाय बेबायदि कनसेप्त लानानै जोङो बाइकिं खानामनो हायो अब्ला मानसि आरो समाजनि थाखाय मोनसे मोजां गोहोम खोख्लैयो जेराव बेफोरखौ नुनानै सोलोंंगोन बेनो बाइकिंनि गेजेरजों मोजां गोहोम खोख्लैहोनो हानाया भारत हारिमुफोर एबा हा बाहागोनि सोमोन्दै बुंनो थाङोबाथाय भारतनि हारिमुवा जोबोद डाइभारसिटि जेरै गुबुन गुबन हमना ला जोंनि आसामावनो गोबां गोबां हारि हारिमुफोर दं गावबा गाव जानाय लोंनाय गान्नाय जोमन्नाय गावबा गाव राव हारिमु धोरोम दं थेवबो गासैबो जोङो गोरोबलायनानै थायो जेरै बारसे मोनसे बिबार बागानाव गुबन गुबुन बिबारफोरा लोगो नांनानैसो समायना जायो थिक बे बायदिनो भारतनि हारिमुफोराबो समायना भारतनि हा बाहागोआ जोबोद मोजां बांसिन जायगायावनो हाग्रा ओनसोल आरो आबाद मावनो थाखाय मोजां हा दं बिनि थाखायनो जों जोबोद मोजां मोनो